बोसोरारि मेलायाव गोबां मा मा लाबोयो जेरै सिनेमा नागारट'ला ब्रेक डेन्स ट्रेन उन्दैफोर गेलेग्रा आरो उन्दैफोर गाखोग्रा बायदि रोखोमनि मा मा लाबोयो आरो खेलाफोर होयो दावदै खेला साबोन खेला थियेटार लाबोयो ओमफ्राय डेन्सार लाबोयो सारकेस लाबोयो गोबां मा मा लाबोयो आं गोदो उन्दै समाव सारकेस नायदोंमोन सारकेस नायनायाव सारकेसखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन आङो नायनो आरो आङो नागारट'लाबो गाखोदोंमोन नागारट'ला गाखोनायाव आङो जोबोद खर' गिदिंनाय मोनदों नागारट'लाखौ आं नागारट'ला गाखोनानै हाया आरो नागारट'लाया बोरैबो गिदिंथारो बेखायनो आं नागारट'लाखौ गाखोनो हायाखै उन्दै समावहाय आं मा आइ बिमा बिफाजों थांफादोंमोन आरो बिब'जोंबो मेलायाव बयबो सुबुंफोरा थांनानै मेलायाव सिनेमा नायहैयो सिनेमा नायो नागारट'ला गाखोयो उन्दैफ्राबो बिदिनो उन्दैफोर गेलेग्रायाव गेलेयो गाखोयो नागारट'लायावबो बयबो गाखोयो बिराद मानसि गाखोयो आं नागारट'ला गाखोनो हाया सिगां गोदो उन्दै समाव गाखोनायनिफ्रायनो आं दा नागारट'ला गाखोनो गियो उन्दै समाव गाखोनायाव आं जोबोद खर' गिदिंदों नागारट'ला गाखोनायाव नागारट'लाखौ बेखायनो आं दा गाखोनो गियो नागारट'लायाव गिदिंबाय थानायखायनो बिराद गिथावथाव आरो नागारट'लाखौ सोरबा सोरबा गाखोनो हाखाया बिनिखायनो गाखोआ आंबोथ' गाखोनो हाया नागारट'लाखौ आं गोदो उन्दैयाव सिनेमाबो नायदोंमोन सिनेमा नायदों बर' सिनेमा नायदों आङो बर' सिनेमा नायनायाव बर' सिनेमाखौ जोबोर मोजां मोनदों आङो गोबां मोजां मोजां सिनेमा लाबोयो दुखु गोनां मोजां मोननाय गोसो बोनो हानाय सिनेमाफोर बिराद मोजां मोजां लाबोयो फुजा समाव आरो फुजायाव जोङो बिराद मानसिफोर थाङो खेला गेलेयोमोन जोङो उन्दै समाव जोङो फैसा खुस्राफोर बुथुमनानै बिराद दावदै खेला गेले हैयोमोन उन्दै समाव दावदै साबोन दावदै खेलाखौबो जोङो थाइसे थाइनैनिजोंनो मोनोमोन गोदो उन्दै समाव नाथाय दा बिराद दामसै दस थाखा बिस थाखा बिदिनिसो जाबाय गोदो उन्दै समाव बिराद मोजांमोन जों उन्दै समाव खेला गेलेनो जों उन्दै समाव फुजा जानोसैबाथाय फैसा बुथुमनानै लाखायोमोन फैसा खुस्राफोरखौ बेखायनो दा खुस्रा बुथुमबाबो खुस्राजों गेलेनो हाला दस थाखा बिस थाखा जाबाय गोदो समाव जों उन्दै समावसो थाइसे थाइनैनिनो मोनोमोन खेला गेलेनो दावदैखौबो रुनाय फानोमोन आरो रुनानै फाननायखायनो जोङो खेलायावनो गेलेनानै मोनबानो दावदैखौ जाबोयोमोन आं उन्दै समावहाय जोङो बिराद मोजाङै मेला बेरायोमोन रंजाबोयोमोन खेला गेलेयोमोन जोङो बयबो लोगोफोर ज'ज' थांनानै सिनेमा नायनोमोन जोङो थियेटार नायोमोन डेन्सार नायोमोन सारकेस नायोमोन खेला गेले हैयोमोन आरो बिदिनो ट्रेन आरि मा मा गाखोयोमोन जोङो उन्दै समाव लोगोफोर ज'ज'नो जोङो उन्दै समाव गोबां रंजाबोबाय गेलेबोबाय दानि जुगाव खेलाफोरखौबो बेबायदि सिगांनि बायदि जों उन्दै समनि बायदि नुला दा गोबां सोलायनाय नुसै मेलाफ्रावबो सिगां बेबायदि नुवामोन दा गोबां सोलायबाय सिगांनि समाव मोजांसिनमोन नाथाय दानि जुगाव एसे सोलायनाय नुबाय जों मोजां मोनासै बारा जों उन्दै समनि समनिखौ साबसिन मोनदोंमोन मानोना जों उन्दै समखाय बेफोरखौ बारा गोसोआव थाजोबाखैमोन होनबाबो एसे मोजांसिन मोनदोंमोन उन्दै समनि खोथाखाय जोङो मोजाङै गोसोआव थाजोबासै सिगांनि समनि मेलाखौ दानि समनि मेलाजों गोबां सोलायनाय नुनो मोनो सिगां समाव जोङो खुस्रा फैसा खुस्रा थाइसे थाइनैजोंनो मेला बेरायनो हायोमोन आरो खेला गेलेनो हायोमोन गोबांनो जोङो